उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जों जोंनि जिथु खोला ओनसोल महनफुर बेयाव माखासे दैनि थाखाय गोबां जायगायाव गोबां जेंना दं मानोना दैज्लां समाव जोंनियाव हाजोनि दै बबेनिफ्राय फैयो जोंबो बुंसनो हाया नाथाय अखाजों जाबोयो ना बाहेरनिफ्राय फैयो बेखौ बुंनो हाया जोंनाव थांनाय बोसोराव जिबायदि हारां हाथां लुंगाफारा देरबाय गोबां जायगायाव माखासे गायग्रा हाफोरखौ खुरखालांजोब्बाय खुरखालांजोबनायनि उनाव माखासे गरा खहनिया जानानै थालांबाय दा बेयावहाय गोबां जायगायाव गोबां बुब्लियाव दुब्लियाव माइ गायो दा बै माइ गायनायाव जोंहा जिथु हाजोनि दै बा जाम्फैनि दै मोननांगौ जोंहा बेबायदि इसेबां गोबां जायगायाव बेबायदि सुबिदा गैया दा जिथु बुंनो थांदों जोंनिनो महनफुर एरिया बे महनफुर एरियायाव जोंहा बेबायदि बानदो बा बेबायदि मोनसे जाम्फाय हाजोनिफ्राय दै फैनाय जोंनाव सुबिदा गैया दा बेयावहाय जोंनि देग्लाय थांनाय बोसोरावनो जानानै थांबाय माखासे माइ गायदोंमोन बे माइ गायनायाव माइया मोनै मोनै मोननानै हाजानाय सम जाबाय नाथाय बेयाव बबे सायडनिफ्राय माबायदि एम्फौ फैखो जोंबो बे एम्फौखौ सिनाय मोनाखै बा जों बहुत नायदों नाथाय नायनायनि उनाव बै एम्फौफ्रा माइ फिथाइफोरखौ बा माइ बिदांखौ अरख्लायजोबो अरख्लायनानै जों बेखौ सानाव नायनो थाङो नाथाय नुवा बिनि उनाव माखासे नाजानायनि गेजेरजों जों नायै नायै बिथांमोनहा हरनि गेजेराव माइ बिदांखौ अरख्लाय अरख्लाय अरख्लायजोबो आरो सानावहाय बै एम्फौफोरा जिथु हा गुदियाव थायो बे हा गुदियाव थानानै बै एम्फौफ्रा हा गुदियाव थानानै उन्दुनानै थायो मोनालायबाय अब्ला बिथांमोनहा माइ फिथाइयाव दावखोनानै अरख्लायो बै एम्फौफ्रा गोसोम गोसोम जाथनिमोन लोगोसे जोंनि उदालगुरि जिल्ला हिसाबै गोबां गामियाव गोबां रोखोमनि दैया जानानै दं गोबां गामियावनो आयरन गोबां गामियाव आयरन गैया नाथाय बेयावहाय जोंहा माखासे जों मोनफ्रोमबो गामियाव दैनि सुबिदाया जोंनाव मोजां नङा बेनिखायनो जों बै दैफोरखौ माखासे फिल्टार बा गोग्गो खालामनानै जों लोंनो गोनां जायो फिल्टार खालामालासेनो जों गुबुन गुबुन जों गामिनिखौ जों लोंनो हायैबायदि उसुबिदा नुहरो दा बेनिखायनो बैफोर दैफोरखौ जोङो साखोन सिखोन खालामनानै जों लोंनो गोनां दा बेनि बागै आरो जोंनि जिथु दै बे दैया गोबां रोखोमनि गुबुंले जानानै थायो बेखायनो जों मोनफ्रोमबो दैखौ जों मोजां नुया बिनिखायनो जोंहा माखासे मिथिंगायारि बारहावाजोंबो जोंना बैफोर दैफोरा गुबुंले जायो नामा जों बेखौ बुजिस' हायाखै